एकूणच जी परिस्थिती पयलीं गोंयात आशिल्ली ताचे परस आतां कितल्याश्या पटीन एकूण खेळाच्या बाबतींत बरीच सुदारणां जाल्लीं आमकां दिश्टी पडटा गांवगिऱ्या वाठारांनी बऱ्यांतली बरीं खेळां मैदानां तयार जावची हाजे खातीर सरकार प्रामाणीकपणान यत्न करतना दिसता गांवगिऱ्या वाठारांत सरावा खातीर जे पयली खेळगडे आशिल्ले तांकां खंय तरी शारांनी वच्चे पडटालें आज ती परिस्थिती तशी उरली ना आयज गांवगिऱ्या वाठारांनीच वेगवेगळ्या मैदानाची उपयोगिता लक्षांत घेवन ती वेवस्था सरकारान करून दिल्या खेळगड्याक बरा आहार मेळचो हाजे खातीरय प्रयत्न जातात राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्यार बऱ्या पातळीचेर आमचे खेळगडे वचचे तांणी बरो परफोमन्स दिवचो ताजे खातीरय सरकाराच्या वतीन खुबशी मदत तांकां मेळटा इतलेंच न्हीं तर एकादो खेळगडो आंतरराष्ट्रीय स्थराचेर जर वचपाचो जालो आनी ताका जर आर्थीक पालव जाय जाल्यार गोंय सरकार खास स्किमींतल्यान ताका तो आर्थीक पालोव मेळून दिता हातूंत भितर हिमालयाचे ट्रेकींग करपाक गेल्ल्या विद्यार्थ्यांक सुद्दां हाजे पयलीं गोंय सरकारान तो पालोव मेळून दिल्लो आसा गोंय सरकाराची एका बाबतींत तोखणाय करपाक जाय एका बाजूंत गोंयांक नव्यातलें नवें आनी बऱ्यांतलें बरें खेळ हाडटा आसतनाच जे आमचें पारंपारीख खेळ आसात ते पारंपारीख खेळूय सांबाळून दवरपाचें यत्न सरकारी पातळीचेर जाता देखीक एक उदाहरण दिवपाचे जाल्यार ह्या फावट गोयांत जो राष्ट्रीय खेळा मेळ जातलो तांतू भितर डेमोनस्ट्रेशना खातीर म्हण लगोरी सारको जो आमचो पारंपारीक खेळ आसा तो तांणी घेतिल्लो आसा